ان دنوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپس میں میرے خیال میں انسٹاگرام نمبر ون ہے انسٹاگرام میں بہت سارے فیچرس ہیں جیسے ریل فیچر اسٹوری فیچر پوسٹ فیچر اور اس کے علاوہ آپ اپنے پسندیدہ شاعر کو ادیب کو ہیرو کو ہیروئن کو رپورٹر کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور فالو کرنے کے بعد آپ ان کے تمام کانٹینٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ موبائل فون کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں تو موبائل فون کے فوائد کی بات کریں تو ہم کہیں دور بیٹھے شخص سے کچھ ہی دیر میں آرام سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل فون پر ہم پی ڈی ایفس پڑھ سکتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے بھی موبائل فون کو استعمال کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے اس کے نقصانات کی تو موبائل فون چلانے سے دیر تک چلانے سے ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں اس کے علاوہ موبائل فون کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ہمارے جسم کے اوپر ہمارے دماغ کے اوپر اثر آتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک سروے میں یہ بات بھی پتا چلی تھی کہ موبائل فون کی اسکرین کے اوپر بہت سارے جراثیم بھی ہوتے ہیں جب ہم موبائل فون کی اسکرین کو بار بار چھوتے ہیں تو وہ جراثیم ہمارے ہاتھوں پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بیماریوں کا سبب بنتے ہیں